जी हां अच्छा अच्छा ॿुधायो छा थियो मां त जेॾीमहिल ईंदो आहे स्कूल मां मां रोज़ु पुछंदी आहियां हॉम्वर्क छा मिलियो हुते छा कराईं टीचर जेको पढ़ाए उहो थोरो रीविशन कर हॉम्वर्क गॾु ई कम्पलीट कर लेकिन उहो त चवंदो की टीचर त कुझु हॉम्वर्क ॾेई नथी ओर जेको कराइती उहो ई टीचर रीविशन कराइ ख़त्मु थी करे पोइ बैग रखी हली वेंदो आए हित त मूंखे ॻाल्हि ख़बर ई ना हुई की तव्हां हॉम्वर्क ॾेई करे हुन खे चवंदा रीविशन कयो घर में हा तव्हांजी ॻाल्हि बराबरि आहे ना सभु किताब कम्प्लीट हूंदा त ई उहो सुठी तरीक़े सां पढ़ी सघंदो आहे सुठी मार्कूं खणी सघंदो त इहो त सुठो आहे की तव्हां हुनखे वधीक ध्यानु ॾेई करे थोरो पंहिंजी तरफ़ सां सॼो सभु कम्पलीट कराईंदसि हा बराबरि ॻाल्हि आहे उनजे मथां उन्हनि मथां प्रेशर ईंदो पढ़ाईअ जो तव्हां ध्यानु ॾींदौसि मां बि पोइ घर में थोरो वधीक ध्यानु ॾींदीमांस त उहो सिधो लाइन ते अची वेंदो रोज़ु बुक बि कम्पलीट करंदो मां ई वठणु ईंदीमांस ऑटो वारो त कान्ह मनंदो त पोइ चालीह मिंट वधीक खां पोइ मां ई अची वेंदीमांस हिनखे वठणु हले हले ठीकु आहे तव्हांजी वॾी महिरबानी हूंदी तव्हां हेॾो सभु कयो था मुंहिंजे ॿारनि लाइ जय झूलेलाल